ठाणे ज़िला जे अंदरि स्कूल ऐं कॉलेजिस युनिवर्सिटीज़ ऐं वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट जाम पैमाने ते आहिनि स्कूल ठाणा ज़िला जे अंदरि तकरीबन टे सौ सठ स्कूल्स आहिनि ॿ सौ पंजाह तकरीबन कॉलेजिस आहिनि ॿ युनिवर्सिटी आहिनि वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट अठ खां ॾह ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट आहिनि पर इहे सभिन खां वॾो मेन जेके कॉलेजिस ऐं इंस्टिट्यूशन आहिनि स्कूल्स पोद्दार स्कूल आहे नारायणी स्कूल आहे इहे इन्हनि जूं ब्रांचेस ठाणे जे अंदरि सभु तालुका लेवल ते इन्हनि जी स्कूल्स आहिनि कॉलेजिस सभिनि खां इम्पोर्टेंट कॉलेज ठाणा जे अंदरि हिकु ठाणा कॉलेज आहे पोइ बिरला कॉलेज आहे पोइ चांदी बाई कॉलेज आहे पोइ आर के टी कॉलेज आहे पर हिननि कॉलेज जे अंदरि विशेषता आर के तलरेजा कॉलेज झूने में झूनो आहे जेको उणिवीह सौ पंजहठि में ठहियो आहे उन खां पोइ चांदी बाई कॉलेज आहे जेको हिकदमि उल्हासनगर रेलवे स्टेशन जे साम्हूं आहे हिननि सभिनि आर के टी कॉलेज ऐं चांदी बाई कॉलेज ठाणा कॉलेज जे अंदरि अंडरग्रेजुएट ऐं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस आहिनि हिते केर बि ॿार तालीम वठंदो उहे जाम अॻियां सक्सेसफुल थी करे वेल प्लेस थी वेंदा स्कूल्स जीअं मां ॿुधायोमांव नारायणियुनि जूं ब्रांचेस हर तालुका ते आहिनि ऐं पोद्दार स्कूल ॿियां बि स्कूल्स आहिनि उते बि सुठी पढ़ाई थींदी आहे सरकारी स्कूल्स आहिनि उते पढ़ाई सुठी थींदी आहे फी घटि आहे पर नारायणी ऐं पोद्दार इहे प्राइवेट स्कूल्स आहिनि जिते फी जाम वाधारे हूंदी आहे वोकेशनल कोर्स जेके ट्रेनिंग सेंटर्स आहिनि ठाणा ज़िला जे अंदरि अठ खां ॾह वोकेशनल ट्रेनिंग ट्रेनिंग सेंटर्स आहिनि हिकु जेको बांदोदकर कॉलेज ठाणा जो बिरला जो बिरला कॉलेज कल्याण में चांदी बाई कॉलेज में बि वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर आहिनि आत्मनिर्भर भारत जे अंदरि ठहियलु आहे ऐं हिकु वोकेशनल कोर्स जेको प्रेक्टिकली अंबरनाथ जे अंदरि आहे उहा आई टी आई सेंटर जीअं की कोर्स इलेक्ट्रिशन फिटर टर्नर मशीनिज़ इए कोर्सेस आदि हुते ॾींदा विया आहिनि उहो सरकारी ग्रांटेड आहे हुते जीअं ॿार ट्रेनिंग वठंदो हू पंहिंजो पाण आत्मनिर्भर थी थो सघे